ہیڈفون السّلام علیکم جی میں کھڈا کالونی سے عمرانہ بات کر رہی ہوں جی ہماری دادی جو ہیں وہ پیسنٹ ہیں شوگر کی پیسنٹ ہیں جی تو اُن کے لیے ہمیں کچھ احتیاط کے لیے کچھ بتائیے گا آپ سے کچھ جانکاری لے کے لینا چاہ رہے ہیں ہم

جی ہم جو ہے اِس ٹائم جو ہیں مصروف ہے تھوڑا بزی ہے ٹائم نہیں مِل پا رہا ہے تو آپ اِس لیے ہم نے آپ کو فون کیا ہے آپ فون پر یا کچھ احتیاط کچھ ایکسرسائز وغیرہ بتا دیجیے جی جی جی جی جی اچھا اچھا جی جی کھلائیں گے جی جی جی اچھا جی جی اِنشاء اللہ ضرور مِلیں گے جی اور کوئی احتیاط ہے اُن کے بارے میں اچھا چلیے گا جی چلیے آپ کا بہت بہت شُکریہ جی ٹھیک ہے اللہ حافظ